तुमी गोंयांत येता जाल्यार हांगा सगल्याच्या फामाद म्हणटा तें वॉटरस्पोर्टस आसा गोंयांत आनी तें म्हणल्यार स्कुबा डायवींग एक एडवँचर अशें तुमकां आवड आसा उदका भितरलें जिवन पळोवपाक कशें कितें आसता तें जाल्यार तुमच्यानी स्कुबा डायवींग करूंक जाता आनी गोंयांत ताची पॅकॅजीय बरी मेळटा पयशें बरें आसात आनीक ते ट्रेनींग बी दितात तुमकां डायरेक्ट व्हरनात थंय हांगां ट्रेनींग सँटरां आसात तुमकां स्कुबा डायवींग करचें पयले तेजी ट्रेनींग दितात आनीक सेफ्टी सुरक्षा जी आसा ती बरी आसता भरपूर ते कॅर घेतात की कांय कसलोच हादसो जावूं नजो म्हूण आनीक बॅश्ट म्हळ्यार तेंच स्कुबा डायवींग करूंं शकतात दुसरी म्हळ्यार हांगा फेमस म्हळ्यार दुसरो आमचो दुदसागर तेजे थंय वचूंक जाता आनीक रेल्वे ट्रॅका कडच्यान थंय वचपाक स तें सात वरां लागतात ट्रॅकींग ट्रॅकिंगाक आनीक अशें तशें तें इकरा किलोमिटर सुमार आसा थंयच्यान आनी खुबश्यो वायल्डलायफ सँच्युरीय आसात तुमकां जनावर जनावरां बाबतींत जर तुमकां आवड आसा खुबश्या लोकांक आवडटा जनावरां पळोवपाक आनीक तांचे बद्दल माहिती घेवपाक जाल्यार तुमच्यान तें करूंक जाता गोंयांत आमच्या स सुमार वायल्डलायफ सँच्युरी आसात आनी ताची सगळीं इन्फॉर्मेशन जे आसा तेची ती सगळीं गुगलार आसा तेंय तुमच्यान तें करपा जाता